गोंयकाराच्या धुवेन घातलेंले गाराणें आयकय उबय उबय तरंगा उबय केळीच्या खोल्यार दायज राखय घोड्या मोडणींच्या नांवार खेळ खेळय घोड्या मोडणींच्या नांवार खेळ खेळय शेमेळाच्या आवाजार गणपतीच्यो आरत्यो फुलय बलै बलै करून शिगम्याचें गाणें गोंया भायर गाजय गोंयकाराच्या धुवेन घातलेलें गाराणें आयकय उबय उबय तरंगा उबय केळीच्या खोल्यार दायज राखय तीन गड्यांच्या माथ्यार शिश्याचे रान्नी पळय काणकोणच्या करमल घाटार झाडाक किल्लयल्लें देवाक मेळय गुलाबी रंगानी न्हावलेली तरंगां कुंकळेच्या सत्र्यांक पळय जांबावलेच्या लोकांक गुलालान न्हावंय उबय उबय तरंगा उबय केळीच्या खोल्यार दायज राखय मंगेशीची जात्रा म्हण ल्हान भुरग्याक फुलय फातरपेची जात्रा पांच रथांनी सोंपय लयराईचे होमखण पेटोवन मे म्हयन्याची गरमी सुकय देवीचीं कवलां घेवन गोंयकारांची भूख भागय उबय उबय तरंगां उबय केळीच्या खोल्यार दायज राखय सून म्हयक सून म्हयन्याच्या रातीन धालोचो मांड दाखय सून म्हयन्याच्या रातीन धालोचो मांड राखय धवो तिवालो तांबडो तिवालो असो म्हुणून गोंयकाराचें गाणें गाजय विठूचा गजर हरिला म्हुणून फांतोडेच्या पांचांक वीरभद्राक नाचय विठूचा गजर हरिला म्हुणून फांतोडेच्या पांचांक वीरभद्राक नाचय देवाच्या वांगड्याक देवाक मेळय गोंयकाराच्या धुवेन घातलेलें गाराणें आयकय श्रावण म्हयन्याक वास्को पळय श्रावण म्हयन्याक वास्को पळय दामबाबाचें सप्तकान घरांतल्याक भोंवय उंच माथ्यार देवा तूं चंद्रेश्वरा उंच माथ्यार देवा तूं चंद्रेश्वरा हातांत ढाल घेवन आसा बाबा बोडगेश्वरा सात भयणीचो एक भाव खेतोबा सात भयणीचो एक भाव खेतोबा हिरवी पांचवी न्हेसून पावता आमकां गोंयकाराक भयणीचो साथ उबय उबय तरंगा उबय केळीच्या खोल्यार दायज राखय हांव माड उलयता उंचाय म्हजी मळबां वरी उंचाय म्हजी मळबां वरी खोलाय म्हजी धर्तरे मदीं आसरो दिता बापाय बशेन हांव माड उलयता आज्यान तुज्या रोयलो कवाथो आज्यान तुज्या रोयलो कवाथो केले जतनाय आपल्या भुरग्यां वरी काडलें आळे घातलीं सावळ वर्सभर घातलें उदक हांव माड उलयता हांव आनी तुजो बापूय वांगडाच वाडलें हांव आनी तुजो बापूय वांगडाच वाडलें भुरगेंपण आमचें जाणट्यां मदीं गेलें असो हांव वर्सांन वर्स वाडत गेलो असो हांव वर्सांन वर्स वाडत गेलो वर्साचीं वर्सां तुमकां मदत करीत गेलो हांव माड उलयता अखंड दावां म्हजीं अंगदा पायां सारकीं अखंड दावां म्हजीं अंगदा पायां सारकीं विशाल आकार म्हजो हिमालया सारको म्हाज्या आंगा वयल्यान चुडटां मेरेन वापर तुमी म्हाका करीत गेलें हांव माड उलयता नाल्ल दिलें आडसरां दिलीं चुट्टां पासून सान्न करून दिली पिवपाक दिलो आस्वाद सुराचो लोकांक दिल्लें काम पाडेपणाचें हांव माड उलयता घुमट वाद्य हें तुजें आनी म्हजें वाद्य हें तुजें आनी म्हजें अमुल्य दायज हें गोंयकारांचें सांबाळया हें दायज आमी करून हेची जतनाय सांबाळया रे हें दायज आमी करून हाची जतनाय पडलो हात आमचो घुमटार नाचलें गडें सगळें तालार रंगलो शिगमो ह्या मांडार आनी गाजलें गोंयचें नांव ह्या घुमटाच्या तालार सुवारीं वाजयलीं दुलपदां गाजयलीं गाजयलो शिगम्याचो मांड सुवारीं वाजयलीं दुलपदां गाजयलीं गाजयलो शिगम्याचो मांड चवथीच्यो आरत्यो गाजयल्यो ह्या घुमटाच्या नादार कुंभारान दिलो आकार मडकेक कुंभारान दिलो आकार मडकेक दादान आपल्या वरी ताका सजयलें सोड्डुकाच्या चामड्यान ताका सांगडायलें आनी गोंयभर घुमट गाजयलें मोग हें पुराय गोंयच्या लोकांचें मोग हें पुराय गोंयच्या लोकांचें संस्कृताय हें आमच्या गोंयकारांचें दायज हें गोंयच्या मातयेंतलें करिया रे आमी जतनाय ह्या दायजाची नातें आमचें जालीं कितलींशींच वर्सां आमचें इश्टागतीक जालीं कितलींशींच वर्सां आमचें इश्टागतीक पूण असलो काळ मात केन्ना आयलो ना संपर्कांत आसून सुद्दां आमचें उलोवप जालें ना इश्टागत आमचीं ल्हानपणाची इश्टागत आमचीं ल्हानपणाची आमी तीं तिगोवन दवरलां पूण फुडाराच्या ह्या नांवांन तातूंन खंत पडलां घरां आमचीं शेजारातूंच घरां आमचीं शेजारातूंच तरूय आमचें मेळप जायना फुडार करता करता इश्टाक मात केन्नाय विसरूंक जायना ल्हानपणां सावन एका दुसऱ्यांक पळयलो ल्हानपणां सावन एका दुसऱ्यांक पळयलो सदांच फकाणां करीत रावलीं आनी आयज ती फकाणां म्हाका भांगराचो काळ याद दिवन गेलीं सदांच तुका भयण मानीत गेलो सदांच तुका हांव भयण मानीत गेलो तुवें म्हाका भयणीचो अपार मोग दिलो ल्हानपणाची ती राखी मात आतां दिसना ल्हानपणाची ती राखी आतां मात दिसना तुजो राखणो मात हांगां शांतीन बसलो ना तुजो भाव